पैह्ला जेह्का साढ़ा देश आइया ओह् ऐ भारत दूआ जेह्का साढ़ा स्टेट आई साढ़ा देश आइया ओह् ऐ पाकिस्तान त्रिया जेह्का साढ़ा देश आइया ओह् ऐ अमेरिका चौथा जेह्की चौथा देश जेह्का साढ़ा ओह् ऐ रशिया जेह्का साढ़ा देश ऐ ओह् ऐ श्रीलंका